باورچی خانوں اور بیت الخلا میں چوہوں سے بچنے کے لیے ہم چوہے دان کا استعمال کرتے ہیں اور چوہوں کو مارنے والی دوائی رکھتے ہیں اور کوکروچ کو مارنے کے لیے بھی ہم کوکروچ والی دوائی رکھتے ہیں اور ہیٹ کا استعمال کرتے ہیں